ہمارا پسندیدہ موسم سردی ہے سردی ہم کو اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس میں انسان اچھے کپڑے پہن کر یا کچھ گرم کپڑے پہن کر اپنے موسم میں مزے لے سکتا ہے البتہ گرمی کا موسم اس لیے اچھا نہیں لگتا کیوں کہ گرمی کے موسم میں بہت دھوپ ہوتی ہے اور گرمی بہت زیادہ لگتی ہے گرمی زیادہ لگنے کی وجہ سے پسینہ بھی بہت آتا ہے اس لیے سردی بہت اچھا موسم ہوتا ہے اس میں لوگ اچھے سے کھا پی بھی سکتے ہیں اور گھوم پھر بھی سکتے ہیں